आंनि पजिथिब प्रदाक आ जादों दाबा दाबाया जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार दाबा नङाब्लानो जेबबो खामानि मावनो हाया हिन्जावफोरनि थाखाय हिन्जावफोरनि थाखायल' नङा हौवाफोरनि थाखायबो दाबाखौहाय जोङो मैगं हानायावबो बाहायो सामब्राम बानलु बायदिसिना मैगं थायगं एबा फिथाय सामथाय जानो थाखाय बेयावबो फिथाय सामथायखौ लेबनो थाखाय बेयावबो बाहायनाय जायो आरो दाबाफोरखौहाय माबा माबि हास'नो थाखायबो बाहायनाय जायो दाबा नङाब्लानो जेबो जाया ओंखाम ओंख्रि संनायावथ' दाबा नङाब्लानो जेबोआनो जाखाया दाबा गैयाब्ला बोरै मैगं थायगं सामब्राम बानलु आरिफोरखौ हानो बेखायनो दाबाखौहाय जोंनि थाखाय नांगौ आरो माबा मोनसे ओंख्रि संनोब्ला ओंख्रिफोर हानांगौब्ला दाबा नङाब्लाथ' जाखाया दाबा नङाब्ला बोरै ओंख्रिखौ हानानै संनो ओंख्रिफोरखौथ' ओरैनो संजायाना मोजां बिगुर लेबनानै हानानैसो मोजां सुनानैहाय संनांगौ बानलुफोखौबो मोजां हानानै सामब्रामफोरखौबो मोजां हानानैसो संनांगौ बेखायनो दाबाखौ नांगौ आरो बयनोबो दाबाखौहाय नाङा मानसिफोरनो ना नाङा नङा नांखागौ आरो दाबाखौहाय नखरावहाय गंसे एबा गंनै थानायानो गाहाम आरो मानसि बुरजाबा मैगं थायगंफोरा हानो बुरजा जायोना बेखायनो मैगंफोरखौहाय सानै मानसि दाबा गंसेजोंल' हानो हायाना सानै मानसियानो बेखायनो गंनै नांगौ आरो सासेयावनो मैगं हानायावहाय सानै सानै हानो हाबाय होनब्ला गंनै थायोबा बेखायनो दाबाया जोंनि थाखाय जोबोद मोजां आरो मैगं थायगं हानो गासैयावबो सुबिदा दङ जेरावनो जों बहायबा बहायबा थाङोबाबो बेबायदि मा होनो काटार फिसा फिसाखौ बायनानै लानो हायोना बेबोथ' दाबा दाबायावनो गोग्लैखायो अब्ला बेखौहाय जों बेगाव सोनानै लांनो हायो आरो बेखायनो माखासे फिथायफोरखौहाय अरखाला बायनानै जानो हाया नालाय बेखायनो लेबनानै हानानै जानांगौ बेखायनो दाबाखौहाय बेखौ लांफानानै जों मानि हानानै जानो हायो जानो हायो आरो बेखायनो दाबाया जोंनि थाखायहाय जोबोद गोनांथार